आं म्हागे मरे लग्नानू फोटो काडपा जाय आसलेले फोटोग्राफर हायर करपा जाय आसलेलो एवेलेबल आसतलो म्हळ्या प्री वॅडींग म्हळ्या एन्डिंगा जूलया एन्डिंगाक मागीर वॅडींग आसतली प्री फोटो जाया आनी वॅडींगाचे बी जाय बजट कितले आसतलो वीस हजार मेळ आनी डिस्कावंट बी कांय ना म्हळ्यार तूं एकलो हय हय तशें बी जाय हय जाल्यार कितले जातलो बरें टोटल विडियो बी आनी वयल्यान वीस हजार आनी म्हाका प्री वॅडींग जाय म्हळ्यार प्री वॅडींग तुमी कॉस्ट्यूम बी दितले प्री वॅडींग हय एवेलेबल आसतले जाल्या आनी अशें तुमगे किदें हें बी आसा म्हणल्यार खंय स्पोट्स बी जर तूं चूज करतलो काय आमी करपाचें

कितले दोन फोटोग्राफार जाय आमकां आं मागीर दोनी मेळोन टोटल ट्वेंटी मरे आनी अशें कितले म्हळ्यार तुमी केन्ना एवेलेबल आसता ते म्हळ्या तुमकां हांव सांगतले आमगे केन्ना ते प्रिवॅडींग केन्ना करपा जाय ती सांगतले आनी सगळें आं प्रिवॅडींग हळदी संगीत बी सगळें